ویسے تو ہندوستان کی سیاست اور سیاسی جماعتیں کیا ہی خوب ہیں ہندوستان کی سیاسی جماعت بہت بہترین طریقے سے اپنا کار کر رہی ہے اور اس کے علاوہ ایک جمہوریت کے طور پر ہندوستان کے بارے میں مجھے بہت ساری چیزیں پسند آتی ہیں کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو مجھے ناپسند لگتی ہیں یعنی کہ ہندوستان کے اندر رہنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہاں کی آب و ہوا اور اسی طریقے سے جو شخص اپنی آزادی کے ساتھ کسی ملک میں رہے اسے اس سے بڑھ کر کے کیا چاہیے میرے پسندیدہ سیاسی رہنما جناب اسد الدین اویسی صاحب ہیں اور اگر مجھے ان سے ملنے کا اتفاق حاصل ہو گیا تو میں ان سے کچھ باتوں کو لے کر بات کروں گا ان سے کہ تعلیم کے جو مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں ان کے اوپر خوب زور دینے کی سخت ضرورت ہے